दै बानाया जोंनि थाखाय बिरात खहा खालामो दै बाना जायोब्ला आबाद फसला नस्थ' जायो खुरखा खुरखि लोमसावनानै नानै थानांगौ जायो दै बानाया जोबोर खहा खालामो आरो रानस्राव बोथोराबो मैगं थाइगं बिफां लाइफां गायनाय गायोब्ला थैलांनो नागिरो रानस्रावलाङो गोलोम बोथाराबो बिदिनो गोलोमबा गोलोमबाथाय गरमबाथाय गरमद्राय आरो बिदिनो गोजां बोथोराबो गोजां बोथोर गोजांबाय सुहाबनाय जायो बारहुंखायाबो बिदिनो आबाद फसल न' बां नस्थ' खालामनानै होलाङो बिफां लाइफां गासैखौबो नस्थ' खालामनानै होलाङो बार अन्थाइ बेबो आबाद फसलफोराव गोबां खहा खालामो बाराबो बिब्दिनो सोरनिबा न' बां बुखारो आरो अन्थाइआबो आबाद फसलखौ बुग्लिनानै फोजोबस्रांनानै होलाङो बार अन्थाइ खौबाथाय गिनांगौ जायो बिफां लाइफां बिजौ जजोबलांगोन बुग्लिलांगोन आबादा थैनानै थांजोबनांगौ जायो आरो जोङो जेंना संसार जानायाव जेंना सफैयो बिनि थाखायनो बारहुंखाया दैबाना रानस्राव बारहुंखा सार अन्थाइ बे गासिबो जोंनि थाखाय मोजां नङा